प्रिया हाय कीअं आईं प्रिया मूंखे तव्हां खां इहो पुछिणो हुओ त जेका जायदाद जा पेपर आहिनि हू डिज़ीलॉकर में कीअं रखिबो ऐं डिज़ीलॉकर में कीअं अपलोड कबो हुनजो स्टेट्स हिकु बाए हिकु स्टेप बाए स्टेप मूंखे तव्हां ॿुधाईंदा कि कीअं हुन दस्तावेज़ु पेपर्स कि कीअं डिज़ीलॉकर में अपले अपलोड कबो या डिज़ीलॉकर में हिकु हिकु बाए स्टेप बाए स्टेप मूंखे तव्हां ॿुधायो कि कीअं करिणो आहे त मां अहिड़े हिसाब सां हुनखे रखां ऐं तव्हांखे इहो ई चवंदमि त जायदाद जा जेका दस्तावेज़ु अपलोड कीअं कबा उहो मूंखे पहिरें ख पहिरें खां वठी फ़स्ट स्टेप खां वठी स्टेप बाए स्टेप तव्हांखे हिकु हिकु स्टेप मूंखे ॿुधाइणो अथव त भई डिज़ी लॉर लॉकर खे मां अपलोड करे सघां थी तव्हां मूंखे इहो ॿुधाईंदा कि कीअं दस्तावेज़ खे अपलोड कबो डिज़ीलॉकर में हुनजो इस्तेमालु कीअं कबो हुनजा तरीक़ा कीअं आहिनि इहो मां तव्हां खां पुछांव थी त तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा कि जायदाद जा पेपर्स कीअं अपलोड कबा डिजीलॉकर में तव्हां मूंखे ॿुधायो त मां अपलोड कयां